हॅलो हांव वेदांग उलयतां म्हाजी ऑर्डर नंबर अठ्ठावीस हांवें तुमच्या कडल्यान तीन चीज बस्ट आनी चार चिकन टिक्का पिझ्झा ऑर्डर केल्ले म्हाजो टॉटल अमावंट पेयेबल चार हजार दोनशें आसा आतां सिन्स द अमावण्ट इतलो व्हडलो आसा तुमी कितें म्हाका डिस्कावण्ट कुपन टॉकन बी दिवपाक शकतात जें हांव एप्लाय करून म्हाजो टॉटल पॅयेबल अमावण्ट कमी येतलो जर अशें कितें आसा जाल्यार तुमी ह्या नंबरार म्हाका सेण्ड करात लींक थेंक्यू